पहिले हमे ब्लूटूथ ऑनलाइन किनै छलिए एकरोमे पहले पहिले तऽ अच्छा छलै करीब पनरह दिन तक फेरो ओ बादमे खराब होइ गेलै खर्र खर्र आवाज आबै लगलै एगो एगो ब्लू टूथमे तऽ पूरा आवाज नहि आबै छलै एगोसँ आबै छलै फेर तार भी छोटऽ छलै जतना बड़ा रहना चाही ओकरो ओतना बड़ा नहि छलै छोटऽ छलै जे जेबमे नै मतलब पॉकेटमे राखै छलिए तऽ छोटऽ हो जाइ छलै फोन ओहिसे पकड़ैमे फोन पकड़ैके बाद फेर पड़ि जाइ छलै आओर एगो ब्लूटूथ मतलब एगो इयर फोनके तऽ पूरा खराब होइ गेलै मतलब एगोमे आवाज आबै छलै एगोमे नहि आबै छलै वहीसे ओ मतलब इतना गारण्टी नहि छलै आओर ओहिसँ कम जादा दामके नहि कमसँ कम तीन हजारके छलै आओर ओतना कमसँ कम पाँच छओ हजारके लेबै तब पूरा अच्छा गारण्टीके साथ दै छै आओर एक दू हजारके इतना गारण्टी नहि रहै छै